प्राइवेट बैंक ऐं राष्ट्रीय बैंक में ॾाढो फर्क़ु आहे प्राइवेट बैंक वारा कम त सुठो कंदा आहिनि पर राष्ट्रीय बैंक में हिकु विश्वासनीय उहो थींदो आहे की हा मूंखे राष्ट्रीय बैंक सां इहो कमु करिणो आहे राष्ट्रीय बैंक सां छा आहे की हिकु पको लॻियलु हूंदो आहे की सरकारी बैंक आहे राष्ट्रीय बैंक आहे इन में को न भॼण जो भओ थींदो आहे न उन में कोई चोरी चकारी जो भओ थींदो आहे न कोई ग़लति कम करण जो भओ थींदो आहे तंहिं करे प्राइवेट बैंक वारा कॾहिं चोरी चकारी करे भॼी वेंदा आहिनि करी कुझु कंदा आहिनि तंहिं करे ज़रूरत पवण ते माण्हू हैल्प कंदा आहिनि सहायता कंदा आहिनि राष्ट्रीय बैंक वारा वधीक ऐं ज़रूरत पवण ते उन जी असांजी सभु मदद बि कंदा आहिनि अॼुकल्ह त इलाही अॻिते वधी वियो आहे राष्ट्रीय बैंक बि प्राइवेट बैंकनि खे ॾिसी ॾिसी करे राष्ट्रीय बैंक बि अॻिते वधी विया आहिनि उहे ॾाढी शेवा कंदा आहिनि ॾाढो ज़रूरत पवण ते तव्हांसां गॾु ॿिठा हूंदा आहिनि कुझ बि करण लाइ तयार रहंदा आहिनि हमेशह मदद लाइ तयारु रहंदा आहिनि मतिलबु उन्हनि जो वहिंवार बि सुठो रहंदो आहे